کچھ صحت مند پکوان جو میں اپنے خاندان کے لئے بناتی ہوں جیسے دلیا ہری سبزیاں پنیر کی سبزیاں مچھلی کا سالن مُرغے کا سالن کئی قِسم کی دالیں جیسے مونگ کی دال ارہر کی دال چنے کی دال مسور کی دال کالے چنے کابلی چنے راجما انڈے کا سالن مکے کی روٹی سرسوں کا ساگ باجرے کی پوریاں دیسی گھی کا سوجی کا حلوہ دیسی گھی کے لڈّو دیسی گھی کے گوند کے لڈّو دیسی گھی کے بیسن کے لڈّو دودھ کی ربڑی دیسی گھی کی اچھوانی یہ سارے صحت مند کھانے میں اپنے گھر والوں کے لئے بناتی رہتی ہوں تاکہ میرے گھر میں سارے افراد صحت مند رہیں